میرے خیال میں کھیل صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے کھیلنے سے ہمارے اندر پھرتی آتی ہے ہم چاق و چوبند ہوتے ہیں اور ہماری اداسی سستی کاہلی اور دیگر چیزیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں اور کھیلنے میں جب ہم لطف لیتے ہیں تو ہمیں خوب مزہ آتا ہے اور ہم بڑے دلچسپ انداز میں اپنے کھیلوں کو کھیلتے ہیں اور ہم کرکٹ میچ میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور اس میں دوڑ بھاگ اسی طرح فٹ بال فٹ بال میں لوگ بہت زیادہ دوڑتے ہیں اور اس سے لوگوں کو صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور وہ بہت زیادہ صحت مند رہتے ہیں اسی طرح بیٹمنٹل کھیلنے میں اور اسی طرح دوڑ بھاگ کرنے میں ریس کرنے میں لوگوں کو دوسروں کو پچھاڑتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ صحت مند رہتے ہیں اسی طرح